अभी पूरे भारत में चीन से जो वायरस आया हुआ है कोरोना के नाम से वो उससे काफ़ी प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है और मानव जीवन पर भी पड़ा है क्योंकि मानव जीवन एक ठप्प सा हो गया है घर से बाहर निकलने के नहीं और हमारे इस्कूल व्यवस्था पर इसका बहुत असर गिरा है बच्चे इस्कूल नहीं जा पा रए हैं क्योंकि एक दूसरे से बिमारी होने का खतरे के कारण हमारे इस्कूल भी बंद हो चुके हैं अब हम घर व्यवस्था बच्चों को घर दे दिया गया है कि ओपन आप जो है ओपन उससे प्रश्न पत्र हल करके लाएँ उसके बाद बच्चों को बिना परीक्षा लिए ही बिना परीक्षा लिए ही उनको पास कर दिया जाए और बच्चों को इस्कूल नहीं बुलाया जाए और आनलाइन क्लासेस प्रारंभ कर दी गई है ताकि उससे बच्चे आपस में मिलेंगे नहीं और एक दूसरे से ग्रसित नहीं होंगे और इस कोरोना महामारी से मुकाबला करेंगे उनको जो है बड़े लोगों को टीचर लोगों को तो कोविड वैक्सीन भी लगाया गया है उसके बाद भी बच्चे हैं बच्चे दूर नहीं रहे सकते हमेशा पास पास ही खेलते हैं चाहे उनको कितना भी कोशिश करो इसलिए शासन द्वारा उन्हें छुट्टी प्रदान कर दी गई है कि आप घर से ही रहे के पढ़ाई करो आनलाइन मोबाइल के द्वारा